جی شہر کے مقابلے میں ہمارے علاقے میں اتنی سہولیات نہیں ہیں جتنی ساری سہولیات شہر میں پائی جاتی ہیں کیونکہ شہر میں سرکاری اسپتال اور پرائیوٹ ہاسپٹل بھی اور بھی بہت ساری سہولیات ہیں لیکن ہمارے علاقے میں ایک دو پرائیوٹ ہسپتال ہیں جو بہت ہی زیادہ مہنگی رقم لیتے ہیں اور ہمارے یہاں سرکاری ہسپتال بھی ہیں جو بہت اچھے سے کسٹمر کو پیشنٹ کو آپریٹ کرتے ہیں اور جو ہمارے یہاں علاقے میں بہت اچھے آپریٹ کرتے ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے علاقے میں پرائیوٹ ہاسپٹل بہت کم ہیں جنہیں ایک دو بنانے کی ضرورت ہے اور سرکار اور اس کا کریڈٹ سرکار کو جاتا